मुझे एक्सरसाइज करने से बड़ा फायदा होता है और मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ जैसे एक्सरसाइज करने का कोई समय होता है कहीं जगह होता है उस जगह पर मैं अपना चली जाती हूँ अपना छत के ऊपर खुला हवा में बैठ कर के अपना एक्सरसाइज करती हूँ अनुलोम विलोम भी करती हूँ और कर के जब तक मैं अपना एक्सरसाइज नहीं करती हूँ तब तक हमारा दिल नहीं भरता है और हमारा शरीर भी आलस में रहता है जैसे मालूम होता है कि सारी बदन टूटती है या कोई मन नहीं लगता है इसलिए हम सुबह उठते उठते ही अपना हम एक्सरसाइज करती हूँ छत पर चली जाती हूँ छत पर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो मैं नीचे ही अपना चौकी वौखी रखा है या नीचे फर्श पर बैठ कर के अपना हम एक्सरसाइज करती हूँ एक्सरसाइज से मुझे बहुत लाभ है मैं दवा ववा ज्यादा खाने के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ एक्सरसाइज ही से हम ठीक रहती हूँ और समय भी समय भी मेरा लग जाता है करीब करीब कम से कम आधा घंटा से ऊपर ही हम एक्सरसाइज कर लेती हूँ और हाथ पांव हमेशा अपना डुलाती हूँ खींचती हूँ दंड बैठक करती हूँ दंड बैठक करने के बाद से अपना सुबह में कुछ काम भी मैं कर लेती हूँ ना ऐसे कि हमारे घर के बगल में हमारी गाय रखी है उस को चारा डालना उस को पानी पिलाना और कुछ करना इस से और मुझे फुर्ती आ जाती है और मैं हमेशा इस से ही सफल रहती हूँ दवा से भी ज्यादा मैं प्रयास नहीं करती हूँ एक्सरसाइज का ज्यादा मैं प्रयास करती हूँ